राकेश यादव सरके जे क्लास नोट छै ओकर निगेटिव ई छै कि बहुत सारा कॉपी मार्केटमे छै ओ किताबकेँ तऽ हमरा लागैए की अगर कॉपीराइटके जे भी प्रॉब्लम छै अगर ओकरामे सुधार कयल जै तऽ बच्चासभकें ई नहि दिक्कत नहि होयत किआकि बहुत इधर उधर मैथमऽ प्रॉब्लम सवाल गलत रहै छै कतहु एन्सर गलत रहै छै तऽ ई कॉपी बिकयके कारण होइत छै तऽ कॉपीराइटके ध्यान रखबाक चाही किताबक